असांजे मुल्क में इलाही तर तरीक़े जा डांस आहिनि जीअं फ़ॉक डांस हिप होड़ा क्लासिकल डांस ऐं इलाही तरीक़े जा डांस आहिनि क्लासिकल डांस जे बारे में चऊं त ई तमामु सुठो डांस आहे हिनके हिनजे करण सां असांखे चङा फ़ाइदा बि था थियनि लेकिनि कई माण्हू आहिनि जो हिनजो ग़लति ग़लति मतलबु कढनि था जीअं अॼुकल्ह जा ॿार रील ठाहे विझनि था अलॻि अलॻि प्ले प्लेटफॉम ते त हुन में सुठा कमेंट बि था अचनि था इलाही ग़लति कमेंट बि था अचनि